जारिमिनारि एबा हारिमुवारि महरै ओंथि गोनां लामायाव हाइ खालामफेराखै नाथाय नागालेण्डनि रायजोनि जुख भेलिआव आं ट्रेक खालामफेरबाय आंनि लोगोफोरदों जों गुवाहाटी सहरनि पलटन बाजार रेलवे स्टेसन निफ्राय मोनानि जिनै रिंगायाव ट्रेनजों नागालेण्डसिम जों दावलाङो

स्नि जोन दंमोन ग्रुपआव बिनि उनाव जों डिमापुर रेलवे स्टेसननिफ्राय सुम'जों फुंनि बा रिंगायाव कहिमासिम दावबायलाङो कहिमानिफ्राय जों इसामा होननाय जायगायाव थाङो इसामानिफ्राय जुख' भेलि ट्रेकिं पयेन्टआव थाङो ट्रेकिं खालामै खालामै जों ब्रै घन्टानि उनाव जोंनि थानो गोनां जायगाखौ मोनो